ہیلو سر ہیلدیرام سے بول رہے ہیں آپ سر میں اب بات کر رہا ہوں سر میں نے ایک ڈونٹ آڈر کیا تھا آپ کے یہاں سے ہاں سر عبدل نام سے سر آپ کا ڈونٹ میں نے ریسیو کر لیا ہے آڈر ریسیو ہو گیا بٹ سر آڈر کی پیکیجنگ بہت خراب ہے پیکیجنگ ہو رہی ہے سر ڈونٹ کا ٹیسٹ بالکل بھی اچھا نہیں ہے آپ نے فریش نہیں دیا تھا ہاں سر میں مجھے بھی خود اسی بات کا کنفیوژن ہے آپ نامی گرامی برانڈ ہے ایک اور آپ کے یہاں سے ایسی چیز مجھے خود ایکسپیکٹیبل نہیں تھی سر وہ پورا ایسے ویسٹیج میں ہو گیا سر میرا اب میں اگر ریفنڈ چاہوں تو سر ریفنڈ مل جائے گا آپ ریپلیس اچھا سر آپ کے یہاں پھر اور کچھ فریش مل جائے گا اچھا تو سر جی آپ ایک کام یہ کریں سر کاجو کتلی کر لیں آپ جی سر کاجو کاجلی ایٹ کر دیں اور سر باقی ہمارا ڈونٹ تو ریٹ کے ساتھ انکلوڈ ہو کے آئے گا اور سر تھوڑی سی آپ نے اور کیا بتایا سر مجھے دوڈا برفی اچھا سر ڈوڈا برفی اور انکلیوڈ کر لیجیے گا سر اس میں بٹ مجھے اب کیسے ایسی کوئی شکایت تو نہیں رہے گی نا سر اوکے سر اوکے آپ ڈن کر دیں پھر ٹھیک ہے سر آپ ڈن کر دیں ٹھیک ہے سر تھینک یو سر